हैलो सर केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक दरअसल में ल सिंगर बोल्ला ना तुसें फोन कीता हा नी कि असें साढ़े फंक्शन ऐ कोई ओह्दे ओह्दे आस्तै कोई

हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी उ'ऐ सना ना हा तुस मिगी सनाओ थुआढ़े घर फंक्शन कदूं ऐ फ्ही कदूं आना थुआढ़े किन्ने दिन दा प्रोग्राम ऐ रेट किन्ने दिन दा इ'यां सनाओ ना भी रेट करी लैन्ना किन्ने दिन दा फंक्शन ऐ

तिन्न दिन दा इक दिन दा दो दिन दा थुआढ़े छड्डो दो दिन चलना निं कोई चक्कर निं दो दिन चलना होग तां तुस साढ़ा म्युजिक सिस्टम साढ़ा होना जां थुआढ़ा होना हां तां तुस बीह् बीह् ज्हार देई ओड़ेओ ठीक ऐ दो दिनें दा सारा ए टू जैड्ड म्युजिक सिस्टम साढ़ा सिंगर साढ़े बंदे साढ़े मतलब पूरा ए टू जैड्ड साढ़ा गै होना सारा उ'नें ई बी लेई औगे बा उ'नें ई आह्नना होग तां दस्स ज्हार ऐक्सट्रा लगी जाना कोई निं तां तां तुस त्रीह् ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ ठीक ऐ प्रोग्राम ए टू जैड्ड होग जनाब कोई कंप्लेन निं होग तुसें ई अगर थुआढ़ी कुसैई कुसैई अगर कोई होग ख्वाहिश होग तां अगर पंजाबी बी हैन बिच तां वर्षा जम्वाल ओह् माराज तुस गल्ल करेओ भाखां असें रमालुआ कम्म गै इ'यै हां जी हां जी बस ठीक ठाक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् कोई चक्कर निं जनाब आई जाह्गे अस पूरी तुस ना मनोरंजन थुआढ़ा इन्ना अच्छा होग तुस याद करगे बाद च कनेहा प्रोग्राम होएआ हा चलो ठीक ऐ सर ओके फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ सर ओके आई जाह्गे ठीक ऐ